असां घर में बर्तन जेके आहिनि विम बार सां नॉर्मल धुअंदा रहंदा आहियूं अगरि कोई तेलीय या तेल वारी आहे बर्तन त उन खे जां कोई प्र प्रोग्राम हुजे त तेल वारे में थे थो त असां हुन में पहिरियों गरम पाणी करे उन में रखे छॾींदा आहियूं गरम पाणीअ खां पोइ उन में लीमो रख सां चङी तरह साफ़ कंदा आहियूं चङ तरह साफ़ न थी अचे जीअं स्मैल वग़ैरह न अचे ऐं चङी तरहं सां कंदा आहियूं उन खां पोइ वरी उन खे गरम पाणीअ में विझी करे रखे छॾींदा आहियूं उन खां पोइ वरी विम बार सां या कंहिंसां धोई करे वरी रखंदा आहियूं जीअं काई बि हुन में स्मेल या बांस न अचे इन करे असां वरी सां धुई करे गरम पाणी सां धुई चङी तरहं साफ़ करे ऐं रखंदा आहियूं